एगो पन्खा खरिदलिए उजला रङ्गके रहै उजला रङ्गके पन्खा रहै ओ पन्खाके हो गेलै आठ दस साल बहुत बढ़िआँ ढङ्गसे चलि रहलै हँ बहुत हवा दै हइ ठण्डा लगै हइ मीटर कम उठऽ हइ पन्खा बहुत अच्छा हइ बहुत बढ़िआँ पन्खा हइ पन्खा चलै हइ बढ़िआँसे मीटर कम उठऽ हइ कि बतैए आब